हमहूँ एगो ऑनलाइन कपड़ा मङ्गेलियै जाहिमे जाहिमे बहुत गड़बड़ कपड़ा आबि गेलै हमर घरके बगलमे एगो पड़ोसिओ कपड़ा मङ्गैलकै जे पूरे गदबका आबि गेलै पूरे फाटल सभ कपड़ा हमहूँ मङ्गेलियै कपड़ा तऽ ओहो बेकार रहै एगो कुरती मङ्गेलियै ओहो पूरे कमजोर रहै पैसा पूरे लागि गेलै इएह खातिर कहै छै कि ऑनलाइन कपड़ा नहि मङ्गाना चाही आओर घर आरमे आओर दोकान पड़ोसी सभके दोकानोसभ बैठ गेल छै आओर घर आरमे पूरे माहौल छै जे कपड़ा नहि बढ़िआँ आबै छै आओर बेकार सभ कपड़ा आओर जे सभ ऑन पूरे अफवाह फैला देलकै बढ़िआँ आबै छै लेकिन इसभ पूरे गलत बात छै लेकिन एहिपर नहि करना चाही जे ऑरिजनल दोकान सभमे खरीदना चाही आँखिसँ देखि कऽ आओर सामनासँ ओसभ नहि खरीदना चाही ई खातिर ऑनलाइन कपड़ा नहि खरीदना चाही आओर फेर फाटल से आबि जाइ छै जे चीज जेहन कपड़ा देखै छै लाइटिंग लाइटसभ उड़ि जाइ छै कपड़ाके मोतीसभ पूरे बेकार भए जाइ छै कुरती सभके जीन्स सभ ओहनसभ नहि आबै छै पूरे डुप्लीकेट सेकेण्ड हैण्ड कपड़ासभ आबै छै ई खातिर नहि ले मङ्गाना चाही आओर दोकान सभमे खरीदना चाही ई खातिर ऑनलाइन नहि खरीदना चाही आओर सामनामे दोकान सभमे ऑरिजिनल कपड़ा पैसे लागि जाइ छै लेकिन दोकानमे असली कपड़ा आबै छै ऑनलाइनमे बेकार कपड़ा पाँच सए छओ सए लए कऽ पूरे दबका पूरे कपड़ा पोलिएस्टर सभके दऽ दै छै ओ बेकार रहै छै ई खातिर ऑनलाइन नहि लेना चाही सीधा दोकानमे खरीदना चाही ई खातिर पड़ोसिओसभ कोइ नहि खरीदैत छै आओर हमर घरो सभमे ने कोइ नहि लै छै ई खातिर नहि लेना चाही ऑनलाइन कपड़ा ऑनलाइनमे बहुत पूरा बेकार फाटल सभ जीन्ससभ पूरे बेकार सभ रहै छै ई खातिर कलरसभ चलि जाइ छै पूरे दागसभ लागि जाइ छै नहि कोनो दागसभ पचै छै नहि हटै छै ई खातिर नहि लेना चाही ऑनलाइन कपड़ा ई खातिर दोकान सभमे खरीदना चाही